निटींग आनी स्टिचींग हें म्हाका भुरगेंपणसावान म्हाका सवंय जाल्लें आसा कित्याक आमकां घरांत आमची आवय ते आमकां ल्हानशा कुडक्याचेर लायनी मारून डिफरंट सुता कलर घेवन आमकां तें स्टिचींग कोरपा ती शिकोयतालीं पोंत म्हणटाली ती आमी जायते भाशेचे पोंत ती आमकां शिकोयताली आमची आवय आम आमकां घरांत सो तेन्नाच्यान आमकां तीं सवंय जालीं आनी आवडशी जाली ती आमी मागीर आमची वेव्हारां घालतालीं आमी मागीर आमी इल्लें इल्लें इल्लें वाड जायत रावलें मागीर आमी बूक फोलो करपाचें लागलें इस्कॉलान आमकां क्राफ्ट पिरियड आसतालो तेन्ना आमचे टिचरूय बीन तेंच शिकयताली अशें करून स्टिचींग करपाचें कितें करून निटींग करपाक क्रोशा वर्क जावं निडल वर्क हे आमकां तें आमी स्कॉलान आमकां शिकोवपाक मे शिकपाक मेळटालें आनी तें आमी शिकले आनी तेन्नाच्यान हांवें ते मुगे इंट्रस्ट वाडत रावलो आनी आम ते मागीर डिफरंट पॅटर्न फोलो करीत रावलें जावं हेजेर फोनाचेर चोय आतां फोनाचेर सोगलें पॅटन येता रेडीमेड मेळटा दाखोवपाक तें स्टिचींग करपाक दाखयताय तें बी फोलो केल्ले उपरांत ते आमकां स्टिचींग हें जालें आनी मागीर डेवलोपमेंट हे भाशेन जायत रावलो आनी आमी मागीर फुडारांत ते आम मागीर करीत रावलें आनीक म्हाक सवंय जालें मागीर तें करपाचें म्हण हो वर्क एक्चुली कितें आसा भुरग्यांनी जावं चड करून चेडूं भुरग्यांनी हें शिकपाक जाय आमचो एक फ्रेंड आसलो ही वॉज मेल आसा तो आजून पासून तो इतलो फास्ट हें क्रोशर निटींग कोत्तालो आनी तो हें ल्हान ल्हान वस्तू करून व्हडले व्हडले तुवालो करून तो इकतालो कंटिन्यूस सारको फास्ट तें तेगे ते तो एक रोल मॉडल असो म्हाका दिश्टी पडलो आ मुजे लायफाक आनी तेन्नाच्यान आमी तेकटच्यानूय बीन आमी शिकलीं की हे भाशेन हें निटींग वर्क करपा जाता क्रोशा आनी क्रोशाचेर आमकां जायते बेनिफीट मेळटा आतांचे यंग भुरग्यांनी एक्च्युली हें शिकपा जाय पूण आमचीं भुरगीं आतां चड स्टिचींग निटींग केल्लोले दिश्टी पडनाय सो तांकां एक एडवायस सो तेणी हें फोलो करचें आनी तेण शिंकचें हें म्हजी